कोनो भी लाइव वीडियो बनाबय मऽ बहुत ही कठिनाईक सामना करय परय छै ओहिमे बहुत जे छै से कठिनाईके सामना करय के बाद बहुत बढ़िऑं अनुभव होइ छै जे की अहाँ वीडियो बनि जाइ छै जेनाकि कोनो भी प्लेन क्रैश कऽ जाइ छै तऽ ओ वीडियो बनाबै मे ओकर बाद जे छै से कोनो जंगलमे जा कऽ कोनो भी बहुत ही खतरनाक जीवसभके वीडियो बनाबैमे बहुत ही कठिनाईके परेशानीके सामना कठिनाईके सामना करऽ परै छै लेकिन होइ छै जेकि वीडियो बनि जाय के बाद ओकरा कोनो अपन ऐप्प पर कोनो फेसबुक यूट्यूब या कोनो ऐप्प पर अगर डालै छियै तऽ ओहिसँ हमरा अगर किछु सब्सक्राइब सब्सक्राइब व्यू अगर हमर बढ़ै छै तऽ ओहिसँ हमरा बढ़िऑं अनुभव होइ छै जे हमर मेहनत जे छै से मेहनत सफल भऽ जाय छै बस एहिना वीडियो बनाके हम बढ़िया अनुभव करय छी